हेल्ल' औ बस ओ आङो फोरोंगिरिलै औ औ स्कुलनि फोरोंगिरि औ औ औ नोंसोरनि फिसौज्ला दैथुना माने लोमजानानै दङ ओमफ्राय क्लास लानो हायाखै दा लोमजानायखाय जोङो अफिसाव दोनदों दा अफिसाव दोनबाय नालाय दा गथ'आ खर'बो सादोंनो ओमफ्राय एसे गोजांदोंबो दा नोंथाङा अननानै नोंथांनि माबाखौ लांफैनो हागोन आरो माने नोंथाङाथ' पेरेन्ट नङा होनबा गारजेन अ औ अननानै नोंथाङा लांफैनो हासिगोन मानो होनबा दा गथ'आथ' एसे दा जोंनावथ' मुलिबो गैया दा मुलि गैया नालाय लांनानै नोंथाङा एसे डक्ट'रनो देखायदो ओमफ्राय मा जादों बेखौ मुलिखौ लांनानै दौहेबा गथ'आ मोजां माबायाव फैगोन बेनिखायनो गारजेन नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय आरो अबस्थायाथ' एसेबां सिरियासबो नङा मानसिया खर'बो सादों नालाय क्लास लानो हाया दा बेनिखायनो गथ'आ दाख्लैनिफ्रायनो लोमजादों नामा बेखौ खिन्थादों आरो आंहा दाख्लैनिफ्रायनो एसे एसे लोमजादों गेस गेस मोनदों होननानै खिन्थादों दा बिनिखायनो दिनै एसे बारा जादों गथ'आ गथ'आ क्लास लानायाव बुंदों आङो क्लास लानो हानाय नङा सार आङो खर' सादों होननानै फोरमायनायखाय आं बेखौ अफिसाव लाबोनानै दोननाय जादों औ औ बियो बियो दा क्लासआ नयटानिफ्राय स्टार्ट जादों नालाय दा नयटा पनद्र'सिम स्टार्ट जाबायमोन क्लासआ दा सोलिबाय थादोंमोन दा सोलिबाय थानाय समाव गथ'आ क्लासाव माबा ध्यान होआ होआ जादों ओमफ्राय गथ'खौ सोंनाय जादों नों मानो क्लासआव गोसो होआखै होनना बिदि सोंनायाव बियो बुंदों आंना देहा बारा थिग नङा आंना खर' सादों होननानै बुंनायखाय दा बिखौ अफिसाव लाबोनानै दोनथ'फैनाय जादों आरो हा हा हा बेखौथ' औ जानला मानला मुलिखौ दौजानाय नङा माने खर'बो सादों गोजांदोंबो होनदों दा मा मा जादों बिबा एसे डक्ट'रनो देखायाबा जानला मानला मुलि दौओब्ला रियेक्स'न जानो हागौ होननानै दौथ'नाय जायाखै बिहाथ' गारजेन दंखायो होननानै बेनाथ' बिदि लोमजानाय हिसाबै लांफैनो हागोन गारजेना लोमजानाय हिसाबै लांफैनो हागोन आरो दा बेनिखायनो गारजेनखौ बिथांनो नोंथांनो फोरमायहरनाय जादों गथ'आ दा एसे लोमजागुनाया बारा जाबा दिग्दार जागोन दा बेनिखायनो नोंथाङा एसे थाबैनो लांफैबा मोजां जागौ होननानै जोंनिफ्राय फरायसालिनिफ्राय जों खावलायनाय जादों आरो

अ थेंक इउ सार औ लांफैदो औ